ہیلو كیا آپ زومیٹو كسٹمر كیئر بول رہے ہیں میں نے اس سے ایک پیتزا آرڈر كیا تھا لیكن وہ جب ہم آرڈر كر رہے تھے اس وقت اس كی جو ٹائمنگ تھی بیس منٹ گھر پہ آنے كے تھی لیكن اس كو آتے آتے ایک گھنٹے سے زائد ہو گیا اب انتظار كرتے كرتے بھوک بھی لگی تھی اور بھوک بھی اس وقت تک ختم ہو گئی اتنے میں ہم نے دوسری چیز كھا لی اب ہم كو كیا فائدہ ہوا كہ ہم اس كو آن لائن منگائیں اور چلیے اس كو ہم ركھ تو لیں كہ چلو لیٹ آئے كوئی بات نہیں لیكن وہ آتے آتے گاڑی كی گرمی سے اور یہ موسم كی گرمی سے پورا كا پورا پیتزا وہ ڈبے میں بھی چپک گیا اور اس كے بعد پورا وہ خراب ہو گیا تو آپ كی جو ڈیلیوری ہے اس كے پاس جو ہے زومیٹو كا بیگ بھی نہیں تھا جس سے كہ میرا پورا كا پورا پیتزا خراب ہو گیا وہ ڈبے میں لگنے كے بعد اوپر نیچے تو پورا اس میں ڈبے میں ہی چپک گیا اس سے بہتر ہوتا كہ آپ اپنے كسٹمر كو جو آپ كے جو ڈیلیوری كرتے ہیں اس كو زومیٹو بیگ ضرور دیں تاكہ لوگوں كو آسانی سے اور اچھی چیز پہنچے تو پھر زومیٹو سے ہم لوگ منگوائے اس سے بہتر ہوتا كہ ہم سویگی اور بھی جو آن لائن ڈیلیوری كرتے اس سے ہم منگا لیتے لیكن ہم جو زیادہ فیمس ہے زومیٹو اس سے ہم نے منگایا لیكن اس كا اس كی اچھی ڈیلیوری نہیں رہی اس سے بہتر ہوتا كہ ہم اور سے منگاتے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا